हमारे उत्तर प्रदेश ज़िले में प्रयागराज घूमने के लिए पूरे भारतवर्ष में फ़ेमस है यहाँ में गंगा जी सरस्वती जी यमुना जी का जो जल है जिसमें यहाँ कुम्भ लगता है लोग यहाँ पे आते हैं नहाने और यहाँ का जो मेला है वो भारतवर्ष में फेमस है जिसमें हर इंसान हर व्यक्ति को आना चाहिए अपने जीवन काल में एक बार और यहाँ पर जो कुम्भ का नहाने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो कुम्भ नहाने से लोग के दुःख है पीड़ाएँ दूर होती है यहाँ का जल गंगा जी का जल सफेद है यमुना जी का जल नीला है और सरसती जी अलोप है जिसको देखते हैं लोग नाव से जा कर कि यह गंगा जी हैं यह यमुना जी है तो जो वह अनुभव होता है दो रंगों के पानी को देखने का वह अनुभव आपको भारतवर्ष में प्रयागराज ज़िले के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर दो नदियों का तीन नदियों का संगम होता है और लोग जब नाव से उसको देखते हैं तो उनका एक अनुभव अलग ही होता है जो भी प्रयागराज ज़िले में आते हैं वह हमारे आज़ाद आज़ाद काल के समय में आज़ाद जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उसी समय एक आनंद भवन बना है जो जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी का निवास स्थान है उस दिन स्थान में जवाहरलाल नेहरू के कमरे हैं इंदिरा गांधी जी के कमरे हैं लोग उसको देखने आते हैं हमारे यहाँ ऐतिहासिक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के से वह इन सभी जगहों पर जाते हैं जैसे हमारे यहाँ अकबर के समय का किला आता है जिस समय मुगल लोगों का शासक चल रहा था उस समय हमारे मुगल शासक जो अकबर हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर गंगा जी के किनारे अपना किला बनवाया है इस समय वह किला सैन्य सेना के हाथ में है लेकिन उस किले में एक अक्षय वट है जिसकी परिक्रमा करके आपके सभी दुःखों का निवारण होता है और अक्षय वट का पेड़ जो है वह पेड़ हमेशा सदा हरा भरा रहता है जबकि उस पेड़ों में कभी भी पानी डालना चाहिए तब वह रहेगा लेकिन यहाँ पे वह अक्षय वट जैसा था उस ज़माने में वह आज भी इस ज़माने में है तो यह अकबर जी के किले के अंदर ही बना अक्षय वट है तो अब यह सेना के हाथ में है लेकिन अक्षय वट को दार्शनिक स्थल के रूप में खोल दिया गया है जिसको लोग गंगा स्नान करने के बाद आते हैं देखते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं यह पर हमारे यहाँ बड़े हनुमान जी हैं लेटे हुए जो कि पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी कहीं भी आपको लेटे हुए नहीं दिखाई देंगे ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई और लंका जलाने के बाद जब अयोध्या जाने के बाद वह जब विश्राम करने के लिए आए तो उन्होंने प्रयागराज की धरती पर विश्राम किया जिससे वहाँ पर उनकी एक मूर्ति अस्थापित हुई जो लेटे हुए हनुमान जी फेमस हैं हमारे यहाँ चंद्रशेखर पार्क है जहाँ पर आज़ादी के समय आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए हुए चंद्रशेखर पा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जहाँ पर ख़ुद को स्वयं को गोली मारी थी हमारे यहाँ खुसरो बाग है यह एक मुगलों का बनाया हुआ एक बाग है जिसमें पुराने पुराने तरह के किले बने हुए हैं जिसको घूमने का अनुभव है हम यहाँ बहुत सी ऐसी दार्शनिक चीज़ें हैं जिसको घूमने का मैं सुझाव दूंगा कि जो व्यक्ति इलाहाबाद नहीं आया है कुम्भ नहीं नहाया है तो मेरा सुझाव यह है कि वो एक बार अवश्य इलाहाबाद आए इलाहाबाद की ऐतिहासिक चीज़ों को देखें क्योंकि इसका वर्णन हर जगह है हर किताब में है हर पुस्तक में है कि इलाहाबाद का मेला कुम्भ मेला इलाहाबाद के इलाहाबाद की जो भी दार्शनिक चीज़े आनंद भवन जिसमें जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका जो जो निवास स्थान था और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जब भगवान राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ था तो भगवान रामचन्द्र जी जब पैदल चले थे वनवास के लिए तो उनका जो पाठ है उनका जो जिस मार्ग से वह निकले थे तो उनका जो पहला निवास जहाँ वह रुके थे जिन्हों जहाँ पर उन्होंने पहली बार गंगा जी को पार किया था और केवट निषाद जी से मिले थे वह श्रृंगारपुर धाम के नाम से फेमस है जो लोग भी प्रयागराज आते हैं वो श्रृंगारपुर धाम देखते हैं भरत मुनि आश्रम जी का आश्रम है जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने आ कर भरत द्वार जी से आशीर्वाद लिया था उनके आश्रम में विश्राम किया था वह हमारे प्रयागराज की धरती में है तो भरतमुनी आश्रम जी का जो पार्क है जो भरत जी आश्रम मुनि जी का जो भी निवास स्थान है उसको लोग देखते हैं और भी हमारे यहाँ प्रयागराज में ऐसी बहुत सी विशेषताएँ है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लोग जो भी आता है वह ज़रूर देखता है तो मेरा सुझाव यही है जो भी प्रयागराज आए कृपया एक बार करके जरूर प्रयागराज आए और इन प्रयागराज में एक से से एक ऐतिहासिक चीज़ों को देखें और उनको उनका अनुभव लें कि पहले के समय में लोग कैसे भरतद्वाज जी के आश्रम में भगवान रामचन्द्र जी चल कर आए थे श्रृंगारपुर धाम में आए थे और चंद्रशेखर आज़ाद जी को जहाँ गोली लगी थी तो इस तरह के बहुत सी हमारे यहाँ दार्शनिक स्थल है